جیسا كہ آپ نے سوال كیا كہ آپ اپںے فری وقت میں كیا كرتے ہیں تو میں آپ كو بتانا چاہتا ہوں كہ مجھے اپنے فری وقت میں گھومنا پسند ہے چاہے وہ آس پاس كے علاقے ہوں چاہے كوئی بڑا شہر جیسے دِلی لكھنؤ میں ابھی حال ہی میں دِلی گیا تھا گھومنے كے لیے وہاں پر میں نے جامع مسجد لال قلعہ قطب مینار وغیرہ دیكھا جو مجھے بہت پسند آیا اور اگر میں كوئی بہترین جگہ مجھے پسند ہے گھومنے كے لیے تو وہ لكھنؤ ہے میں كئی بار لكھنؤ جا چُكا ہوں لكھنؤ جسے نوابوں كی نگری كہا جاتا ہے اِس كے علاوہ فری وقت میں مجھے فلمیں دیكھنے كا شوق ہے فلمیں دیكھتا ہوں میں خاص طور پر جو ہسٹری پر بیس فلمیں ہوتی ہیں اُن كو دیکھنے کا مجھے شوق ہے